नमस्ते मैम हाँ मैम तो हमारी दुकान में है देखिए एप्पल है अँगूर है कीवी है आप क्या लेंगी कीवी का तो अढ़ाई सौ है मैम एप्पल तो है मैम साठ रुपये हाँ मैम मैन्गो भी है सेब भी है उसके बाद हाँ मैम क्या चाहिए हाँ मैम ग्रेप्स भी है बनाना भी है देखिए मैम बनाना है तो साठ रुपये दर्ज़न है ग्रेप्स है तो बता ही दिए आपको एप्पल है तो अस्सी रुपये किलो है ऑरेन्ज है देखिए मैम अच्छा ताज़ा है ऑरेन्ज आया है

हाँ मैम क्यों नहीं आपको पैक करके चाहिए तो हम पैक करवाकर एकदम सजाकर दे देंगे आपको ऐसे चाहिए तो ऐसे दे देंगे हाँ तो हो जाएगा मैम हाँ जी हाँ मैम आपके लिए हम पैक करवा देंगे बोलेंगी तो अच्छे से सजवा देंगे एन्गेजमेन्ट है तो फ्लावर से सब देखिए मैम आप कहेंगी तो हम ग्रेप्स पैक कर देंगे फिर एप्पल कर देंगे ऑरेन्ज कर देंगे कीवी है कर देंगे जी मैम हाँ मैम हाँ मैम हाँ ले लेंगे ऑनलाइन भी हाँ मैम ऑफ भी कर देंगे आप अपना एड्रेस दे दीजिएगा हम कर देंगे हमारी दुक़ान तो मैम इस मानिए यह आठ बजे सुबह खुल जाएगी लेकिन वही समय तो फल का सीज़न है तो वही नौ दस नौ दस बजे तक बन्द करते शादी बियाह है तो आना जाना तो लगा रहता है मैम हाँ मैम बिल्कुल बहुत अच्छा है आप देख लीजिए अच्छा है एकदम ताज़ा मतलब यह नहीं कि रखा हुआ नहीं है ताज़ा फ़ल यह आया है आज ही हाँ हाँ मैम देख लीजिए क्वालिटी एकदम अच्छी है ठीक है मैम ज़्यादा लेंगी तो हम कम रेट में भी आपको सब तय कर देंगे ठीक है मैम नमस्ते